जेल्लै मिकी चिर होआ दा होंदा में कुतै जाना होऐ जि'यां में हुन डेली कालेज जाना ते मि सवेरै सवेरै बथ्हेरा चिर होआ दा होंदा ते मि केह् करनी जल्दी जल्दी हुन सवेरे सवेरे पंज बजे उट्ठियै कुन सब्जियां बनाए ते इयां करै उआं करै बहुत बथ्हेरा टैम लगदा त्यार होए जां रुट्टी बनाए ते में केह् करनी मम्मी होर सवेरे सवेरे उठियै जेल्लै रुट्टी बना दे होंदे ते मैं तोले तोले गर्म गर्म फुल्के लैने कोई सब्जी कोई किश नि ते घ्यो ते फुल्के खाने ते चुप करियै निकली जाना ते मेरा फ जेह्का तौले तौले रुट्टी खाने आह्ला सिस्टम होंदा जेल्लै किश चीज मिकी नि थ्होऐ मिकी नि चाहिदी सब्जी सुब्जि ते मे चुप करियै घ्यो दा चिमचा इक लैता ते दऊं फुल्के ते बस टुरी पे कालेज गी